अगर में थोहाड़े कन्नै दिने दी रुट्टी ते राती दी रुट्टी दी गल्ल करां तां अस दिनें जेह्ड़ी ऐ पैह्लें सवेरे सवेरे केह् करदे ब्रेकफास्ट करदे सवेरे सवेरे जिसी आखदे अस न्हारी करना न्हारी करदे ते उत्थां बाद फिर अस दिने आह्ली रुट्टी ऐ जेह्ड़ी ऐ ओह्दे बिच्च अस जेह्का पुलाऽ बनांदे चौलें दा ओह्दे बिच्च अस न्यूट्री पांदे ओह्दे च अस मटर बी पांदे होर ओह्दे बिच्च आलूं ओह्दे बिच्च गोबी ते ओह् बड़ा ही स्वाद लगदा ते कन्नै कन्नै ओह्दे कन्नै देसी फिर घ्यौ बी लैंदे न देसी घ्यौ कन्नै केह् होंदा के उसदा जेह्ड़ा सुआद ऐ ओह् बड़ा शैल होई जंदा ऐ ते होर आखदे न कि दिनें जेह्ड़े पुलाओ जिस जेह्के अस खंदे न ओह्दे कन्नै केह् होंदा के मतलब साढ़े मतलब शरीर बड़ा अच्छा फिट रौंह्दा ऐ ते अगर में हून थोहाड़े कन्नै डिनर जानी कि राती आह्ली रुट्टी दी गल्ल करां तां साढ़ै राती जेह्ड़ा ऐ ज्यादातर फुल्के ते ज्यादा कढ़म दा साग बनांदे ने अगर साग नेईं होऐ तां फेर मशरूम होई गेई जां होर बी जेह्ड़ा ऐ बन्दगोबी होई गेआ फुल्लगोबी ऐ जिन्ने वेजिटेबल जेह्ड़ियां सब्ज़िया हैन सारियां जेह्ड़िया न ओह् जेह्के डिनर च बनदियां न ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि स्हाड़ी जेह्कियां सैलियां सैलियां सब्जियां खाने कन्नै साढ़ी सेह्त जेह्ड़ी ऐ ठीक रौंह्दी ऐ होर होर अस बड़ियां सारियां मिलावटी चीज़ां जियां आंदियां न ओह्दे शा बची सकदे न